प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं और इसी टेक्नोलॉजी यानी की मदद से आज शिक्षा उद्योग एक अलग ही ऊंचे स्तर पर आ चुका है पिछले कुछ सालों में अगर हम आज की तुलना में देखें तो अधिकतम जो छात्र छात्राएं हैं वो यूट्यूब वीडियो से पढ़ते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं ऑनलाइन कोर्स वो जाते हैं हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता ऑनलाइन एडमिशन हो जाते हैं ई पुस्तकें काफी अलग अलग विषय में आज उपलब्ध हैं और अगर हम देखें तो वेदांतु जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिन्हें हम ऐड टेक यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियाँ कहते हैं वे भी शिक्षा उद्योग में काफी ऊंचा नाम कमा रही हैं और ये सब मुमकिन है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की मदद से क्योंकि जैसे जैसे भारत में और अन्य देशों में टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी बढ़ती रही है हर साल इसके एक नये नये सेवाएं बाजार में आती रही हैं चाहे वो कोई कोर्स हो कोई नई कंपनी हो या फिर कोई नया तरह का व्यवसाय हो जो की शिक्षा देता हो